जेना पहिले जे केमरा आबैत छलय ओ रहैत छलय रीलबला केमरा तऽ ओकरासँ फोटो भीडियो भीडियो तऽ बनि नहि सकैत छलय फोटो जे खीचबाबैत छलय टाइम लागैत छलय ओकरा फोटो निकलबाबयमे लेकिन अब जे जमाना आब गेल छै ई फोटो मतलब डिजिटल होइ गेल छै तुरन्त फोटो मिल जाइत छै भीडियो भी आसान तरीकासँ बनि जाइत छै तऽ ई बहुत अच्छा होलय समाजके लिए आओर एकरामे की होइत छै कि जे सीख लेलकय अपन जे अपन जहाँसँ आयल छै जहाँ सिखलकय तऽ ओ अपन अगल बगल जेकर कि केकरो शादी होइत रहल छै ओतना पैसा नहि छै तऽ ओ अपन जेनाकि कोइ पड़ोसी छै तऽ ओकरा मदद करि सकैत छै ओकर फोटो भीडियो खीच सकैत छै एकरासँ ओकर मदद होइ जेतय आओर एहन काम एक भैआ छै हमर गाँवमे ओ कर रहल छै ओ आर के फोटोग्राफी छै तऽ ओ वही काम कए रहल छै तऽ देखकऽ भी अच्छा लागैत छै आओर हुनकासँ सीखयलऽ बहुत कुछ मिलैत छै जेनाकि कुछ दिन पहले हुनकासँ बात भेल छलय तऽ ओ बताय रहल छलय हुनकर एक दूरके एक रिश्तेदार छै हुनका पास ओतना पैसा छलय नहि तऽ ओ जायकऽ फ्रीमे ओकर काम कर देलकय अपने खर्चा सन गेलय आओर अपने खर्चासँ एलय तऽ ई अच्छा छै ओतना कमाय लै छै कि होइ जयतय तऽ हम हुनकासँ सीखैत छियै इन्सपिरेशन लैत छियै तऽ हम भी चाहैत छियै ओहि क्षेत्रमे आगे बढ़िए